मेरे हिसाब से देश में जो अस्पताल ओर मेडिकल सेवाएँ दे रही है वह बहुत अच्छी है मतलब अगर कोई किसी को किसी की भी बीमारी पड़ती है तो उस मतलब उस वक़्त वह इलाज़ उसका जो मेडिकल ओर जो अस्पताल है उसमें वह कर सकती हे और अगर हम पैसों की बात करें तो पहले जैसे पैसा था आज की पैसे में बहुत अंतर है जैसे कि हम अगर कहें कि जो मेडिकल और अस्पताल के संस्था में यह तो बहुत आगे निकल गई मतलब आजकल तो पैसा इतना ले रहे वह बहुत मतलब बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे एक अप्रेसन के लिए तो यह तो बहुत मतलब यह बहुत गलत बात है कि मतलब कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होने की वजेह से ओ उनका इलाज़ नहीं कर सकते तो यह एक बहुत बड़ी मतलब ख़राब बात है तो कोभिड जब कोभिड हमारे यहाँ कोभिड जब आया था तो मतलब यह ऐसे होगा तो हम कभी सोचे नहीं थे जैसे कि सब अपने अपने घर में बंद है कोई किसी को छू नही रहा है और वहाँ पर एक अच्छा सा स्वच्छता भी दिख गया यह है के मतलब कोभिड आया हमको स्वच्छता सिखा कर चले गया मतलब वह कैसे रहना है आपको हाथ फलों फूल इधर उधर मत छू कर ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर पर ध्यान देनी चाहिए क्या क्या खाने से हमारा शरीर में बिटामिन बढ़ता यह सब हमें जानना पड़ा और यह तो बहुत लोगों कुछ सिखा कर गई और कुछ बहुत लोगों को मतलब उसके साथ ले गई मतलब वह जो चले गए यह तो हमारे लिए एक दुःख की बात है और मेरे लिए अगर मुझे अगर कोई पूछे कि स्वास्थय देखभाल के लिए क्या चाहिए मैं उसको बताना चाहूँगी खाना और पानी अगर आप अच्छा खाना ले रहे हो और आप सही से पानी जो ले रहे हो तो आपके शरीर ठीक ठाक रहेगी और शरीर है तो रोग है मतलब बीमारियाँ है और इसी तरह यदि अगर आप कर रहे हों तो ज़्यादा नहीं होगी इसलिए मुझे लगता मेरे हिसाब से यह सही होगा तो अगर कोई बीमार आदमी है उसका खाने य का त प्रक्रिया को सुधार लो और उसका सुधार लो और उसका पानी पीने का प्रक्रिया को सुधार लो तो यह अच्छा होगा उसके लिए ओर वह ख़ुद ही ख़ुद को मतलब क्या होता वह बेहतर होते चला जाएगा